गोंयांत सादारणपणांत ज्यो महाविद्यालय जीं आसा एक दोन तीन जर सोडलीं जाल्यार बाकी कडेन सादारणपणान सगळे कडेन अभ्यासक्रम हे समान आसात कांय महाविद्यालयांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आसा म्हणजे सगळ्यो सुविधा आसात थंय तांकां सहजपणांत नवीन नवीन कोर्सीस ते आतां करपाक लागल्यात कांय कोर्सीस आतां हळू हळू करून सरकारचे ना तर सॅल्फ फायनेनस्ड जावपाक लागल्यात म्हणजे आनी एक म्हाका खंत अशी आसा की कांय महाविद्यालयां स्वताचे पयशे उबे करपा खातीरय अशे कोर्सीस सुरू करतात तशें गोव्याचो एक मोठो एक ड्रॉबेक जाला आमी पळोवपाक जरी गेलो जाल्यार एक शहरांनी कांय गोष्टी बऱ्यो उपलब्ध आसात आनी ताका लागून त्या कॉलेजिनी कितें मेळटा तर ज्यो जे विशय तांकां जाय ते सहजपणान उपलब्द जातात आनी जें जें सगळे कडेन कांय कडेन आसा फक्त एक कशें आसा सगळ्यां कडेन आसूनय चलना तातूंत थोडी कॉलिटीय आसची पडटा म्हणजे अशें आसा कांंय वेळार अशें आसतालें की एखाद्या कॉलेजिचें नांव आसतालें किंवां एखाद्या डिपार्टमॅंटाचें नांव आसतालें जशें समजा तुमी आमी जर पुण्या कम्पेर केलें पुणे जर आतां तुमी जर पयलें जाल्यार गोंय आय टी केल्ले भुरगे पुणे आनी बेंगलोर स्थापन जातात थंय रावतात हाचें कारण कितें कारण हळू हळू ती सायबर सिटी जावपाक लागल्या गोंयां तें मेळना कारण गोंया तश्या प्रकारच्यो वॅकन्सीच्यो अवॅलेबिलिटी ना तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिनात तशेंच सुद्दां पुण्याक आनी युनिवर्सिटीज आसात ज्या जाग्याचेर भुरगे थंय रावतात म्हणजे मराठी आसत ज्योग्रफी आसत आय टी आसत किंवां अश्या विशयांत मुद्दम थंय वतात कारण थंय तांची एकंदर दर्जो जो आसा पय तो खूब बरो आसा मागीर थंय तांकां बरी लायब्ररी तांचें बरें प्रकारचें इतर जें कांय सुविधा निर्माण करच्यो पडटात त्यो आसतात आनीक एक वजाह अशी लक्षांत येता की थंय भुरगे सहजपणान पावतात म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशनाच्यो फेसिलिटीज ज्यो आसता पय बेगीन जातात किवा सांजचे मागीर ते भुरगे आनीक कितें जोबूय करूंक शकतात म्हणजे सकाळीं एकादी कॉलेज केलें किंवां सांजचो तुमकां जोब करपाक जाय जाल्यार जोबूय करपाक शकतात किंवां ताका आनी कसलोय कोर्स करपाक जर जाय एक्सट्रा की ताका सप्लिमेन्ट जर कितें करतलो थंय तें अवॅलेबिलिटी आसा जें सिट्यूएशन गोंयांत ना गोंयांत एक सगळ्यांक प्रोब्लेम भुरग्यांक सतायता तो मागीर तुमी काणकोण पासून पळयल्यार सगळ्यांत मेन प्रोब्लेम हो ट्रान्सपोर्टेशनाचो भुरगीं जर बरीं शिकतलीं जाल्यार कॉलेजीक बेगीनय पावपाक जाय आनी बेगीन घरा पावपाक जाय तांचो मदलो टायम जो वेस्ट जाता पय ताका लागून आनीक भुरग्यांच्या संदर्भांत तांकां हें जाता म्हणजे तांचो टायम वेस्ट जाता आनी तांकां जें जाय शिक्षण तें ती घेवंक शकनात ही स्थिती आसा तर ह्या सगळ्या वटेन तर पळोवपाक जरी गेलो जाल्यार बऱ्या प्रकाराचे नवीन कोर्सीस तांकां घेवपाची गरज आसा आनी तांकां म्हणजें जें आतां वेवसायीक शिक्षण आसत किंवां एखादें स्पेशलायझेशन जर आसत तें तशें गोंयांत उपलब्ध ना म्हणजे तेका शिक्षणीक हब अशें म्हणत जर आमी गोंयांत करूंक शकता पूण तें आजून करपाक आमी पावूंक नात शेवटीक कशें आसा शिक्षणाचो अर्थ हो फक्त एम्पलोयमॅंट जनरेशनाक आसता अशें नासता शिक्षणाचो अर्थ हो मनीस घडपाक जाय म्हणजे ज्या मनशाक स्वताच्या शिकल्याचेर आत्मविश्वास आसा तो खंय रावन एखादी गोष्ट करूंक शकता तर तश्या संदर्भांत हें शिक्षणाचो विचार आमकां कमी आसाशें दिसता जो भायल्या राज्यांनीं किंवां चड आमकां पळोवपाक मेळटा